ہلو یار میرا آدھار کارڈ گم ہو گیا ہے بڑی پریشانی میں ہوں کسی بھی کام کے لیے اب وہ ہی مانگ رہے ہیں بینک موبائل سم یاں تک کے سبسڈی والے گیس سلینڈر کے لیے بھی ہاں ایک جرنرل ڈائری کروا لی ہے اب ڈپلیکیٹ ادھار کے لیے اپلائی کرنا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا سب سے قریبی آدھار اپڈیٹ سینٹر کہاں ہے کوئی صحیح بتا بھی نہیں رہا اچھا وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ والا سسٹم بھی ہے کیا ہاں بالکل بہتر ہے اپوائنٹمنٹ لے لو تا کہ لائن میں نہ لگنا پڑے اور وہاں جا کر بتاؤ آدھار کارڈ کھو گیا ہے تو وہ تمہیں ڈپلیکیٹ آدھار کے لیے دوبارہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کروا کر نیا پرنٹ دے سکتے ہیں یا پھر آئی آدھار ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی مدد ملے گی یار تم نے تو دل ہلکا کر دیا بس اب جلدی سے وہ سینٹر ڈھونڈتا ہوں اور امید ہے اگلے ہفتے تک نیا آدھار کارڈ آ جائے گا